تعلیم کے لحاظ سے تو میرا خیال ہے ناسک ٹھیک ٹھاک سے ہی ہیں اور شاید میرا خیال ہے کہ ہر گھر میں ہی گریجویٹس تو سارے سارے گھروں میں ہیں اور پروفیشنلز بھی بولیں گے تو وہ بھی کافی تعداد میں اور یونیورسٹیز وغیرہ بھی ناسک میں کافی ہیں تو ہر گھر میں ہی اب انجینئر ڈاکٹرز ہو ہو ہی رہے ہیں میں نے پچھلی جو ایک ایک اہم چیز جو میں نے خاص طور سے نوٹ کی ہے کہ پچھلی کچھ دہائیوں میں ہمارے معاشرے میں یہ ایک چینج بہت زیادہ آیا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر پریشرائز کرتے ہیں انہیں پڑھائی کے لیے اور کوئی پروفیشنل یا ٹیکنکل لائن سلیکٹ کرنے کے لیے کہ انہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے یا انجینئر ہی بننا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ زندگی کے بہت سارے اہم فیصلوں میں پھر وہ یہ اس قسم کا پریشر کافی اثر انداز ہوتا ہے میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ کوئی کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں یا یہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا تم اپنے کوئی بات نہیں تمہارا بہت زیادہ پیسے کمانے سے زیادہ ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو کیا چیز تمہیں خوشی دیتی ہے تم وہ کرو یا پھر انہیں انہیں اس چیز کے لیے انکریج کریں کہ کوئی بات نہیں اور تم انجیئر مت بنو لیکن تم ایگریکلچر ایگریکلریز بنا جاؤ یا ہاٹیکلچریز بن جاؤ یا اس قسم کی کسی فیلڈ کو تم اپنا لو اور اس اس میں بھی اب تو اگر ان چیزوں کو آزمائیں گے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں کیا اپارچونٹیز ہیں ہر بچہ آج صرف انجینئر اور ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچ بھی کہیں نہ کہیں بدلنی چاہیے اور اگر ہم اپنی سوچ بدلیں گے تو ہم اپنے معاشرے کو بھی بدل سکتے ہیں اور جیسے اگر ہر انسان انجینئر یا ہر انسان ڈاکٹر بنے گا تو ہاں ہماری ہماری حکومت کتنے ایسے روزگار کے ذرائع صرف انجینئرس کو دے سکتی ہے یا صرف اور کہ ہمیں خود یہ چیز سوچنا چاہیے کہ کیا اگر ہمارا پورا معاشرہ انجینئر بن گیا یا ہمارا پورا معاشرہ ہاں ڈاکٹر بن گیا تو ہم ہمارا معاشرہ زندہ رہے گا یا ہم سروائو کر پائیں گے یہ کچھ ایسے اہم کوئیسچن ہیں جو ہمیں خود اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے جب ہم اپنے بچوں کو چیزوں کو سلیٹ کرنے کے لیے بول رہے ہوتے ہیں